جی السّلام علیکم جی سر سر میرا گیس ختم ہو گیا جی سلینڈر ختم ہو گیا اور ہمارے گھر پہ مہمان آنے والے ہیں جی جی جی بالکل کیا ابھی مل سکتا ہے جی جی سر جی جی میرا کنزیومر نمبر لکھ لیجے جی چھیاسی چوتیس اکیس جی جی سب میں جسٹ سوچی کھانا بنا لوں اسی درمیان گیس سلنڈر ہی ختم ہو گیا جی بالکل سر میں گیا سے بول رہی ہوں جی نوری جی جی جی بالکل ج گوئل بگہ موڑ پہ آ جائے ہاں کیا سر نہیں نہیں ہمیں بس آدھے گھنٹے میں چاہیے نہیں جی جی جی آدھے گھنٹے میں ہی چاہیے ہم کو نہیں ہو پائے گا کیوں نہیں ہو پائے گا جی کوشش کیجیے جو جی بالکل سر مہربانی ہوگی آپ کی جی میں بہت پریشان ہوں پھر مہمان آئیں گے ان کی آگے شرمندہ ہو جاؤں گی نا جی جی سر او کے